आंनि गोसोआव थासिननाय सालायनायनि मोनदांथिया जाबाय आंनि आंनिआव थानाय मोनसे पालसार बाइक आरो बेखौ सालायनो जोबोर मोजां मोनो बेयो जोबोद खरायै एबा एकस' बिस एबा दाइनजि किल'मिटार पार हावार फ्राव खारो बेयो जोबोद खरायै खारो बेफोरनि थाखायबो आं बेखौ सालायनो मोजां मोनो बेफोरनि अनगायै आङो बे बाइकखौ मोजां मोननायनि जाहोना जाबाय बियो मोजाङै एबा जों बेखौ गोबावै सालायनो हायो बेहा बांद्राय बानायबाय थानो नाङा आरो बेखौ जोङो मोजाङै सालायबाय थानांगौ एबा गोनांथिनि थाखाय सानफ्रामबोनि नांगौ जानायनि थाखाय जों बेखौ मोजाङै आंनि पालसार बाइक आ जोबोद खामानियाव बाहायजायो एबा बाहायो बे पालसार बाइक आ जोंनि माखासेनि सानफ्रामबोनि रायजो जानायाव नांगौ जानाय मुवा बेसाद जोंनि सानफ्रामबोनि मैगं थाइगं लायनाय माल बेसाद बायदि न'खरनि मानसि लांलाय लाबोलाय खालामनाय बेफोरबादि मुवा बेसादफोरखौ जों सानफ्रोमबो बायनायाव एबा बाहायनायाव बेफोरो बे पालसार बाइकजोंनो जों बेखौ लांलाय लाबोलाय खालामबाय थायो बियो आंनि गोसोआव जोबोदै गोसो सिङाव थानाय मोनसे बाइक बे बाइकखौ जोङो बायदि गोबां रोखोमै एबा बायदि बायदि रोखोमै सालायनाय जायो आं एखनबा मोजां मोननानै बेखौ जोबोद खरायै सालायो एबा जेखमबा जोबोद लासै सालायबाय थायो बेफोर बायदिनो जोङो बे बाइकखौ लासै खरा लासै खरा सालायबाय थायो बे बेजोंनो आङो गोजान गोजान जायगायाव बेरायहैबाय थायो जेरै सरलफारा जायगा मोनसे पिकनिक जाग्रा जायगा बेफोरबादियाव आं गोबां गोबाव रोखोमै बाहायबाय थायो बेफोरबादिनो गोबां जोङो गोजान गोजान जायगायाव बेराय हैनायफ्राव लांनाय जायो आरो बेयो जेबो गोजान गोजान लांबाबो गाज्रि जाया बिनि थाखायनो आं बे बाइकखौ मोजां मोनो बेनिखायनो बे बाइक आरो आंनि गोसोजों माखासे एबा गोसो सिङाव थानाय मोनसे मोजाङै अननाय एबा जेबो जायैनि थाखाय आं जोबोद मोजाङै मोजांसिन मोनो बेनि थाखायनो बे बाइकआ पालसार बाइकआ आंनि गोसो सिङाव थानाय मोनसे साबसिन हामसिन बाइक बिनि थाखायनो आङो बेखौ मोजां मोननाय जायो